और मुझे जो है न्यू न्यू गाने होते हैं वे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जो भी शॉन्ग होते हैं पुराने गानों की बात ही अलग होती है लेकिन जो भी न्यू शॉन्ग होता है वह ज़्यादा बेस्ट होता है और मैं उन्हें यूटूब पर जब मन किया तब सुन लेती हूँ जैसे सैड हूँ तो भी सुन लेती हूँ ख़ुश हूँ तो भी मैं हमेशा अपने पसंद के गाने सुनते रहती हूँ यूटूब पर आज कल ऑनलाइन सर्विश चलती है ऑनलाइन नेट वग़ैरह चलते हैं तो उससे ये सारी चीज़ें मैं असानी शे सुन लेती हूँ पहले ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी अब मोबाइल के द्वारा मोबाइल के जो ऐप्स यूटूब है अलग अलग ऐप्स है उन सारी एप्स कोई बजे से सुना जा सकता है असानी से और ये गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आप इसमें सारे गाने सर्च किए जा सकते हैं पुराने न्यू सभी प्रकार के